राजस्थान में शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक और व्यावसायिक कौशल पर अपर्याप्त ध्यान देने की समस्या को संबोधित कर रही है जिस प्रकार राजस्थान में डिग्री की प्रधानता है लोग अनुशासनहीन हैं दिशाहीन हैं उनकी परीक्षा प्रणाली नहीं है इससे नैतिक शिक्षा का अभाव हो रहा है इसके कारण लोगों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव पाया जाता है बच्चे आजकल फ़ोन के जरिए मोबाइलों के जरिए लोग फ़ोटो खींचने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं वह अपना व्यवहारिक ज्ञान नहीं बढ़ाते हैं मूल्यों में उनके कमी है नैतिकता की कमी है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यों और नैतिकता को अधिकतर बारीकी से ध्यान दिया जाना चाहिए इसके जरिए छात्रों में इस बात की भावना नहीं होती कि वह समाज के लिए जिम्मेदार है शिक्षकों की कमी है देशों में शिक्षकों की कमी होती जा रही है जिसके कारण राजस्थान में शिक्षा प्रणाली और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं किन्तु यह शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग तक सीमित नहीं होती जा रही है हमारी शिक्षा प्रणाली गलत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ रचनात्मक सीखने और सोचने के लिए लोगों की के लिए कोई जगह नहीं है छात्र हमेशा एक विशिष्ट पाठयक्रम से ही बंधे हैं उन्हें वास्तव में बाहर जाने और विचारों के बारे में प्रोत्साहित नहीं किया जाता है